हमरा सबके जिलामे जे छै से अहाँकेँ उदित नारायणजी जे छथिन से अहाँकेँ बहुत बड़का जे छै आदमी छथिन आ गायक छथिन आ ओ हमर सबहक सुपौल जिलामे जे छै से ओ हुनकर जे छै से मुख्य स्थान छै हुनकर जे छै अपन गाँवमे जे छै जिलामे जे छै से ओ हुनकर जे छै जन्म से भेल छनि आ ओ हुनके जे छै से हमर सबकेँ ऐतिहासिक आओर हस्ती जे छै से अहाँकेँ जानल पहचानल छै से लागए आओर कतहुँ भी जे छै से सुपौल जिलाके नाम जे छै से होइत छै तऽ उदित नारायणक नामेसंँ ई बुझय छै जे ओ सुपौल जिला वला उदित नारायण जे छै ओहि गामके छै अहाँ सब तऽ एहि लए कऽ हमर सबकेँ सुपौल जिला जे छै से बेसी